जी सर नमस्कार तो सर आपके आपके लाइब्रेरी में सर करमभूमि की बुक मिल जाएगी अच्छा अच्छा और उस इसका प्राइस क्या है करमभूमि की आछा अच्छा अच्छा और ये करमभूमि के अलावा जैसे सनातनियों में जैसे वो बुकें वगैरह हैं ये सब

अच्छा अच्छा

अच्छा छा

अच्छा अच्छा हम ये बुकों के जैसे तो जब बुकें जो मिलेंगी वो हमारी रिटर्न होंगी कि और रिटर्न पे कितना आप वो करेंगे कितना डिस्काउंट होगा कित्ता पैसा शुरुआत में जो बुकें हम खरीदेंगे तब लेंगे नहीं जैसे लाइब्रेरी से हम वो बुकें बुकें ली और ली जाती हों उसके बाद जैसे मान लो कि हमने बुक ले ली उसके बाद उसको वापस करते हैं तो उसका पैसा हमको वापस मिल मिलेगा कि या पूरा जमा होगा आधे रेट पर अच्छा अच्छा

अच्छा अच्छा

जैसे कुछ वो किताबों के नाम बताएँगे क्या

अच्छा अच्छा इतिहास वगैरह की इतिहास है जैसे भुगोल है इन सबों की किताबों की अच्छा तो आपकी लाइब्रेरी सर कहाँ पर है ये कहाँ पर है सर कहाँ आना होगा अच्छा अच्छा

तो इसमें आधार वगैरह लाना पड़ेगा अच्छा चलिए ठीक है हम फिर आते हैं ठीक है नमस्कार नमस्कार